जी बिल्कुल हमारे राजस्थान में लहरिया राजपूती पोशाक यह बुनाई सिलाई यह पैटर्न पैटर्न लोग बहुत पसंद करते हैं और मैंने भी पारम्परिक पोशाक हमारे यहाँ की लहरिया का सूट और राजपूती पोशाक बनवाई है हमारे यहाँ शादीयों में महिलाएं पहनना बहुत पसंद करती हैं तो मैंने भी बनवाई थी मेरे लिए और हमारे यहाँ की एक खासियत है राजपूती पोशाक की अपने आप में एक खासियत है कि जो राजपूती महिलाएं हैं उनको वह प्रदर्शित करती हैं लेकिन अभी के समय में जितनी भी अधिकतर महिलाएं राजपूती पोशाक पहनना पसंद करती हैं बहुत ही हमारे यहाँ प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा चलता है और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और मैंने भी बनवाई हैं मेरे लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो हमारे साधारण लहंगा चोली है उससे अलग वस्त्र है अपने आप में एक अलग संस्कृति है हमारे यहाँ की संस्कृति को दिखाता है उसकी जो बुनाई सिलाई पेटर्न जो है बहुत अलग है तो यहाँ लोग पहनना उसे बहुत पसंद करते हैं लहरिया हमारे यहाँ महिलाएं तीज में पहनना पसंद करती है लहरिए की साड़ी लहरिए का सूट तो मैंने भी एक लहरिए का सूट सिलवाया है और बहुत मुझे अच्छा लगता है